हाँ हम जानते हैं हम जानते हैं कि हमारे लड़का जो है कॉलेज में पढ़ाए हैं पढ़ता है और टीचर है अच्छी कोचिंग खोले हुए हैं अपना कोचिंग खोले हुए हैं ये सौ डेढ़ सौ बच्चे को पढ़ाते हैं उसे ज्ञान देता है और अपना घर परिवार सब चलाता है मैं मेट्रिक पास कराए इसके बाद इंटर पास कराए और इंटर पास कराने के बाद ग्रेजुएशन कराए ग्रेजुएशन कराने के बाद जो है सो बीएड कराए बीएड कराने के बाद जब उसको अपना फिर प्रयास किया अभी तक नहीं हुआ हैं फिर भी अपना जो है सो कोचिंग करके जो है सो परिवार मेन्टेनेन्स करता है और बच्चे को भी ज्ञान देता है और यही सब चल रहा है और बच्चा जो है सो अपना भर प्रयास में लगा हुआ रहता है और चाहता है जो अधिक से अधिक विद्यार्थी को ज्ञान देते रहें और ज्ञान बच्चे को उससे भी बच्चे जो है सो आगे जो है प्रोग्रेसिव करते रहें इतना प्रयास करता है मेरा लड़का जो कुछ कहने लायक नहीं और सब ठीक है बच्चे को कॉलेज में पढ़ाए अपना मेहनत करके किसानी कर के उन हम लोग जो हैं सो किसानी करते हैं खेत में है हल चलाते हैं बीज बोते हैं सब कर के बच्चे को पढ़ाए लिखाए जो बच्चे कम से कम आगे बढ़ें और सब कुछ करने के बाद फिर भी जो है सो बच्चा सो पढ़ पढ़ा लिखा भी वो अपना वह प्रयास भी किया है बच्चा पढ़ता है पढ़ने के बाद जो वो अपना काम करता है और और आगे की ओर बढ़ता है बढ़ बढ़ने के बाद जो है सो बच्चा का एक यो प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चे को क्लास में जो है सो अच्छा शिक्षा दें अच्छा पढ़ाई लिखाई करें जो बच्चे जो हैं सो आगे बढ़ें बढ़ते बढ़ते जो है सो यही सबका जो चल रहा है और बच्चे जो हैं सो लिखते हैं पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं मेरा लड़का जो है सो सब में अच्छी बहुत अच्छा है और प्रयास में रहता है सभी बच्चे को पढ़ाते लिखा लिखाने में अच्छा करें प्रयास जारी रखें और सभी को जो है सो ज्ञान दें यही कारण है बच्चे जो हैं सो सब सकुशल से रहें और साफ़ सफाई में रहें साफ़ सफाई बच्चे को बुलाना चाहिए और सभी बच्चे को साफ़ सफाई सुथराई में रखना चाहिए और सभी बच्चे जो हैं सो आगे बढ़ें और देश का कल्याण हो और आगे की ओर बढ़ते रहें